हैलो भाऊ जय झूलेलाल मां कैब बुक कई हुई मां ॿिए नंबर में बीठो आहियां मीना रोड वञिणो आहे मूंखे तव्हां किथे पहुचा आहियो अच्छा अचो था पंज मिंट में ठीकु आहे मां तव्हांजो गाॾी नंबर एम एच ज़ीरो फाइव टीह ॿटीह आहे न जी जी अचो न हेॾे मां ॿे नंबर ते बीठो आहियां हिते चौंक ते ई ॿिए नंबर जे ओटी चौक ते अचो तव्हां जी भाऊ इहो ओटीपी ॿुधायांव ॿटीह चोॾहं टे ॿ हिकु चारि ओटीपी अथव जी हलो भाऊ कोविड जो टाइम आहे तव्हां मास्क बि न लॻायो आहे कपिड़ा बि थोरा ईअं इ आहिनि ऐं सॾी गाॾी केॾी मेरी पई आहे भइया न गाॾियुनि ते सीट कवड़ आहे न टिशू पेपड़ आहे गाॾी में बाबा न सेनीटाइज़र रखियो अथव ऐं कुझु कुझु स्मैल बि थी अचे गाॾी मां सर्विस न कराई अथव छा गाॾी जी एसी एसी बि एसी बि थोरी घटि आहे कूलिंग एसी वधायोसि वरी गाॾी में रूम फ्रेशनर अथव कार जो उहो थोरो भला हणी छॾियो बांस थी अचे हेॾी कार में न त विंडोस खोले छॾियो अच्छा हर दफे ईअं गाॾी न हूंदी आहे त हिन दफ़े ईअं हरु भरु गिराक खे मतिलबु सर्विस त ॾियो थोरी ईअं गाॾी खणी था अचो त बराबरि सां हितां खां ॿिए नंबर खां होसि ताईं घणी देरि लॻंदी असां जे पोइंट ताईं पहुचण ताईं मीना रोड ताईं अछा हिकु कलाकु चालीह मिंट जी जी ठीकु आहे अगरि ट्रैफिक मिली त अलॻि जी सही ॻाल्हि आहे शाम जे टाइम ते त थोरी घणी हूंदी आहे ट्रैफिक जी ऐं रिटर्न अचिणो आहे त कैब बुक कयां ठीकु आहे ठीकु आहे हले

ठीकु आहे तव्हां उहो इहो सिस्टम तव्हांजो सुठो लॻो भई आ तव्हांजे ऐप ते ई वञी बुक करिणो आहे ईअं न खणी वठी वेंदव पैसिंजर खे ठीकु आहे जी जी सही ॻाल्हि आहे त तेसि ताईं तव्हां सर्विस वर्विस कराए छॾियो गाॾी शाम जो बि मूंखे वञिणो आहे वापसि ॿिए नंबर थोरो कमकार करिणो आहे उते मीना रोड में त जीअं चओ अछा तव्हां अचो था शाम जो ठीकु आहे मां बि उहो महिल ई बुक कयां थो तव्हांजे साम्हूं कैब ठीकु आहे भाऊ जय झूलेलाल